जोंनि गामियारि ओनसोलाव दैखरनिफ्राय दै खावनोब्ला गिबियाव दैखर खाथियाव खुन्था गंनै फसंनानै बा गायनानै ओह दिरुंआव बाल्थिं खानानै दैखौ बोखोनानै लाबोनाय जायो